सब तू बड्डी चीज हार्स राइडिंग करदे होई बैल्ट जेह्ड़ी बैल्ट होंदी लक्क उप्पर बन्नदे न ओह् चीज सब तू ज्यादा इमपाटेंट ऐ जेल्लै तुस हार्स राइडिंग करा दे होवो जेह्ड़ा हार्स ऐ उसी दिक्खना ऐ कि ओह् किस चीज तू मतलब केह्ड़े रस्ते उप्पर जारदा ऐ ठीक ऐ हार्स दी जेह्ड़ी नसल ऐ ओह् केह्ड़ी ऐ घोड़े दी नसल केह्ड़ी ऐ नुक्करी ऐ मारवाड़ी ऐ अगर नुक्करा घोड़ा ऐ ते फिर ओह्दे जेह्ड़े लत्तां होंदियां न ओह्दे उप्पर ध्यान देना अगर मारवाड़ी घोड़ा ऐ ते ओह्दा जेह्ड़ा जेह्ड़ा गला होंदा ओह्दे उप्पर ध्यान देना होर सब तू बड्डी गल्ल होंदी ऐ हार्स राइडिंग करदे होई कि थुआढ़ी जेह्ड़ी जेह्दे उप्पर तुस बैठा दे ओ ओह् किन्ना कम्फटेबल ऐ तुं'दे लेई जेह्ड़ा रस्ता ऐ ओह् कनेहा ऐ जेह्ड़े तुसें घोड़े दे ख'ल्ल नाल कनेही पाई दी ऐ घोड़े गी नाल ओह् किन्नी गै मुट्टी ऐ किन्नी गै पतली ऐ तुसें अपना घोड़ा किन्ना दड़ाए दा ऐ होर सब तू बड्डी गल्ल होंदी जिस टाइम तुस हार्स राइडिंग करदे ओ थुआढ़ी अपनी सेफ्टी तुसें केह् केह् पाए दा केह्ड़ी चीज तुसें दिक्खी दी ऐ तुसें पैह्लें कदें हार्स राइडिंग कीती दी ऐ नेईं कीती दी अगर तुस पैह्ली बारी हार्स राइडिंग करा दे ओ ते हार्स गी ज्यादा घोड़े गी ज्यादा तेज दड़ाने दी कोशश नेईं करनी पैह्लें उसी रस्ता दस्सना घोड़े कन्नै कि'यां अपनी अंडरस्टैडिंग बठानी ऐ सब तू बड्डी एह् गल्ल होंदी ऐ हार्स राइडिंग करदे होई होर जेल्लै धोड़ी नसल होदी ऐ तुस केह्ड़ी नसल चूज करा दे ओ केह्ड़ी नसल तुस फड़ा दे ओ नुक्करी फड़ा दे ओ मारवाडी फड़ा दे ओ नुक्करी घो़डी होंदी ओह्दे जेह्ड़े कन्न होंदे त्रिक्खे त्रिक्खे होंदे मारवाडी घोडी जेह्ड़ी होंदी ओह्दा जेह्ड़ा कद्द होंदा छे छे फुट सत्त फुट अट्ठ फुट जंदा ऐ मारवाड़ी घोड़े दा कद ओह्दे स्हाब कन्नै तुसेंगी घोड़े उप्पर चढ़ना कि'यां अवा दा तुसें बूट केहडा पाए दा तुसें जेह्ड़ा अपनी तंबी पाई दी ऐ कम्फाटेवल पाई दी ऐ जां नेईं पाई दी ऐ इयो चीजां होदियां जिस टाइम तुसें घोड़ा चलाना ऐ घोड़ा दड़ाना ऐ उस चीजां ताहीं